पांच हजार चारशे वीस पंदरा हजार आठशे साठ एक लाख पन्नास हजार चारशे धा पंदरा लाख पंचवीस हजार एकशे वीस पंचवीस लाख वीस हजार एकशे पंचवीस